بہیشیت فنکار کی چیلنج اور مشکلات کا مجھے پہلے بہت سامنا کرنا پڑا جب میں کلاس کرنے جاتا تھا تو پہلے جو میرے تمام دوست لوگ تھے وہ پہلے بہت ہی اچھا تصویر بناتے تھے ہمارے استاد جو تھے ہم لوگ کو بنانے کے لیے دیتے تھے تو اسٹارٹنگ میں ہمارے دوست لوگ مجھے بنا کر دکھاتے تھے تو ہم کو تھوڑا سروع میں گھبڑا ہٹ لگتا تھا تھوڑا ڈر ایسا لگتا تھا شروعات تھی اس ٹائم اس وجہ سے حالانکہ جیسے جیسے پھر دن بجتا گیا میں وہاں پڑھنے کے لیے استاد سے من سے لگا کر پڑھنے جاتا تھا اس کے بعد میرے میں سدھار آ گیا ہے سپلائز اور سٹیزن کی کمی اب جو ہے ایسا میرے میں ہنر آ گیا ہے کہ ہمارے استاد صاحب جو ہیں کچھ بھی تصویر دیتے ہیں بنانے کے لیے تو بےجھجک میں بنا لیتا ہوں اور اتنا اچھا بناتا ہوں کہ پورا کلاس میں ہمارے استاد صاحب جو ہے میرے ہی تعریف کرتے ہے اور اب تو اتنا مطلب ہاتھ میں ہنر آ گیا ہے کہ آگ سے اگر سامنے میں کوئی چیز دیکھا تو اس چیز کا ترنت تصویر میں کاپی میں اتار سکتا ہوں اور بہت ہی بڑھیا اتار سکتا ہوں اور میرا بنایا ہوا کلاکاری بہت لوگ پسند کرتے ہیں بہت سا مانگتے ہیں بنواتے ہیں آڈر کرتے ہیں کہ مجھے یہ بنا دینا اتنا ہی اب اللہ کا شکر ہے کہ اب میرے ہاتھ میں اتنا کلا آگ یہ ہے کہ اب کسی کے سامنے ہچکچانا نہیں پڑتا ہے کچھ بھی کہیں بھی کبھی بھی کوئی بھی تصویر ترنت پیج ہچک بنا دیتے ہیں اور اتنا اچھا بنا دیتے ہیں کہ الحمد للہ ہمارے معاشرے میں گھر میں ہمارے